हाँ नमस्ते दीदी अरे बोले आपके यहाँ वह गहना की हमें आवश्यकता है तो तो मेरी बेटी की बिदाई और शादी है तो क्या क्या मिल जाएगा तो बढ़िया बढ़िया डिजाइन हौ ना इस समय तो बताइए क्या क्या चीज़ है तो बताइए रेट तो मुझे हार चाहिए सोने का तो सही सोना है कि वो क्या बोला था कि कंडम है एकदम रांगा सामा आपका सोना सही है

हाँ दीदी तो रेट क्या लगाएंगी क्या दाम है तो का बोला ला कि पाँव का पैजनियाँ मिल जाएगी क्या तो बढ़िया है ना बढ़िया डिजाइन से अच्छा हाँ हाँ सोने का कंगन है क्या सोने का और ह ई ह हाथ मेहदी तो कितनी का है है कितनी का अरे नहीं ढेर वज़न उसका हल्का रहेगा ना डेढ़ गरुआ रहेगा और बढ़िया डिजाइन का रहेगा अरे तो कुछ कम नहीं करेंगी अरे मँहगाई तो देख रही हूँ ज़रूर अभी तो अबहिन का बोला ला कि मैं तो बड़ी गरीबी आदमी हूँ मैं उतना नहीं दे पाऊँगी ना ठीक है नमस्ते मैं आऊँगी ठीक है नमस्ते